मोनसे समाव आहा एरैबायदि खस्थ' जादों थारमाने आङो माने बोराय थैनानै आहा एरैबायदि खस्थ' जादों जानाया होमबा आङो मा खालामगोन मा मागोन गथ' गथायखौ खांनो बानो मारै फेदेरनो फोलावनो आङो मारै फोरोंनो नाथाय आंहा जेबबो सुबिधा गैयिनि थाखाय आङो दुखु मोनदों दुखुजों आङो आङो माबायाव बे सि आइ टियावनो फैनानै खामानिखौ नागिरनानै लाफैनाय जादों आरो माने जों जेब्लानाखि जोंहा बैयाव हस्टेल दंमोन बै हस्टेलावहाय ओंखाम संग्राफोरनाव माइरं जावग्रा जावनो होन्नानै जों सोंफैनाय जादों बे सोंफैनायाव आंनो बेहाय लोगो लानानै सोंफैनायाव बिसोरो होन्दों माइरं जावग्रा नांगौ नांनाया आमफ्राय हागोन जावनो हायोबा फै फैनानै मावफै होननायखाय माइरं जावनो फैनायाव दा एसे रेहाय मोनदों बेनिफ्राय जोङो मावै मावै मावनानै आङो मावनानै आरोखि दा आङो बेवहाय मोजां खामानिखौ मावनो मोनदों आङो दा बेवहाय बेनि थाखायनो आङो आंखौनो आं गोबां माने इसोरनि अन्नायाव मोजाङै मोजां खामानि मावनो मोननाय बायदि मोन्नानै साननानै लानानै दं आरोखि बयनिबो एसे एसे एसे मा खालामनानै थानो थाखाय सोंस्लुबायदों जेरावबो खामानिफोरखौ नाथाय आं बेवहाय मोनदों दिनै आंहा बेहाय खामानि मोनमोनब्ला आहा एसे जारला जागौमोन गथ' गथाय फोरोंनावयावबो खस्थ' मोनगौमोन गोबां आं मानसिफोरनाव सोंस्लुनाय जादों खामानि नागिरनाय जादों बिनि थाखायनो आं दिनै बिरात मोजां खामानि मोननाय जों खामानिखौ मोनबाय आरो दा आं बयनिबो अन्नाय मोनबाय दा आं बयजोंबो सिनायजानाय जादों दा बेवहाय फैनानै गोबां मोजां खामानि मावनो हादों आरो बेनो